औ संफेरबायथ' आङो गोबां हानजानि सुबुंफोरनि जामुं नै बावैसो दाखलिसो बैसागुवावहाय जोंनि न'खरनि ज' बिदाफोरा गोजान गोजानाव थायोनालाय बिसोर फैजोबदोंमोन बावहायनो संनाय जादों जेरै मैथाजों नाजों नारजिजों अमा बेदरजों गोखा गोखैजों आरो अमाजोंबाव एवनाय जादोंमोन आरो दालि ओंख्रिबो दंदेरफायोमोन बे टाइमाव जयै बयबो जानानै गोथाव मोनदों आरो संनायाबो मोजाङानो जादोंमोन